बैसो रानाय सुबुंफोरनि गेलनाया बांसिन आबाद थिलियावनो जायो आजिखालि बैसो रानाय सुबुंफोराबो खायसे खायसे एक्सारसाइस खालामो आरो खायसे खायसे आबाद थिलियाव थाङो बेखायनो बैसो रानायनि गेलेनायफोरखौ जों बारा नुवा सम सम खायसे खायसे बैसो रानाय सुबुंफोरा खेला खेला माने मर्निं अवाक बा इभिनिं अवाक बेफोरबादि खलाामो बेफोरखौ जों नुनो मोनो बांसिन गामि ओनसोलाव बैसो रानाय सुबंफोरा आबाद मावनायजोंनो आबाद मावनानै दुब्लि फोथारावनो थांनानै खामानि मावनानैनो एक्सारसाइस खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेखायनो बैसो रानाय सुबुंफोरनि थाखाय बांसिन एक्सारसाइस जों खालामनाय नुवा बेखायनो बेफोरखौ बैसो रानाय सुबुंफोरनि गेलेनाय गेलेनाय आयदाफोराव जोङो खम नुयो जेब्लानाखि सम जायो अब्ला बैसो रानाय सुबुंफोरनिबो बादायलायनाय बायदि बायदि खेला थायो अब्लाबो बादायलायोब्लाबो खम खम खम मानसिफोरखौ जोङो बादायलायनायाव नुनो मोननो थाङो बेखायनो बैसो रानाय सुबुंफोरनि गेलेनाय बा खेलाफोरखौ जों बारा नुनो थाङा